थोडे दीस आसता जेन्ना म्हजें मन ड्रॉ करपाक लागना कारण हांव बरें नासतना खंय भायर आसतना तेन्ना हांव म्हजें काम आनी ड्रॉइंग दोनूय सांबाळतां सगळें काम जातकीच सांचेच्याय वांगडार हांव ड्रॉ करतां